जि'यां कि अगर अस गल्ल करने आं कि अगर अस डिस्ट्रिक कुदरती सोर्स कि और इन्वायर्नमेंटल चैलेंज असें गी केह् फेस करना पौंदे जि'यां साढ़ा कुदरती कुदरती सोर्स होई गेआ जंगल होई गे मिनरल होई गे पल्यूशन होई गेआ जि'यां असें गी केह् चैलेंज फेस करना पौंदा ऐ जि'यां लैंड स्लाइडिंग होई गेई लैंड स्लाइडिंग होई गेई रोड बंद होई गे इ'यां पिच्छें इक ऐसी घटना घटी जे इक बस्स जा दी और ओह् अग्गें लैंड स्लाइडिंग होई और रोड़ गै बंद होई गेआ रोड़ बंद होने कारण बड़े हारे बच्चे हे जेह्ड़े तां अपने टैमै टाइम उप्पर स्कूल निं पुज्जे ओह् स्कूल निं पुज्जने कारण उ'नें गी बड़ा सारा चैलेंज फेस करने पे ओह् होई गेआ और जि'यां अस गल्ल करने करै ने आं कि साढ़ी डिस्ट्रिक बिच पानी दे केह् सोर्स न साढ़ी डिस्ट्रिक च पानी दे सोर्स जि'यां खड्ढ होई गेई नाले होई गे तलाऽ होई गे कुएं होई ग एह् साढ़ी डिस्ट्रिक बिच पानी दा सोर्स ऐ ठीक ऐ फ्ही ओह्दे च जेह्ड़ी साढ़ी मुनिसिपैलिटी ऐ ओह् लगातार कोशिश करा दी ऐ के जल्दी कोला जल्दी जेह्ड़ी प्राब्लम ऐ कि'यां उसी टैकल कीता जाए और बड़ी कोशिश करै दी और गारबेज बगैरा बी होने चाहिदे एह् होई गेआ